मुंहिंजे गुरूअ जो नालो राधास्वामी आहे असांजे उल्हासनगर में राधास्वामी सतसंगु हफ़्ते में ॿ दफ़ा थींदो आहे ऐं उते तमामु सुठियूं ई वाणियूं ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि कंहिं सां बि बुरो न ॻाल्हाइजे सभिनी सां सुठी ऐं मिठिड़ी भाषा में ॻाल्हाइजे ऐं सुठियूं सुठियूं वाणियूं मन खे मोहींदड़ इहे सभु हुते सतसंग में ॿुधायूं वेंदियूं आहे बाबा जी साल में ॿ दफ़ा हिते बॉम्बे जे पासे ईंदा आहिनि मां उते पहिरियों हुननि जो सतसंगु ॿुधणु वेंदी आहियां ऐं मां घर में रोज़ु पिणु बाबा जीअ जा भॼन ॿुधंदी आहियां बाबा जीअ जा भॼन ॿुधण सां मुंहिंजे मन खे आनंद मिलंदो आहे